बॉलीवुड टॉलीवुड भारतमे फैशन ट्रेंडके सभठाम प्रभावित केलैक अछि किछु एहन सिनेमा पात्र अछि जे अहाँके हुनकर कपड़ाके स्टाइलके लेल नीक लगैत अछि कोनो सिनेमासँ एहने आउटफिट बनेबाक कोशिश केनय छी